میں نے ایک بار اپنی خالہ کے لیے ان کی شادی پر اپنے ہاتھ سے ایک شاعری لکھی تھی گلیٹر کلر پہ وہ جو کہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کیونکہ سب میں زیادہ میرا گفٹ ہی ان کو پسند آیا تھا کیونکہ میں نے ان کے لیے شاعری لکھی تھی وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا اچھے سے جو کہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند بھی آیا تھا اور ان کے گھر میں بھی سب کو پسند آیا تھا اور ویسے بھی مجھے شاعری وغیرہ لکھنی بہت اچھے سے آتی ہے میں اردو بہت اچھے سے لکھ لیتی ہوں اور میں نے اردو میں ہی لکھی تھی ان کے لیے شاعری جو کہ ان کو اور بھی زیادہ اچھا لگا کہ میں نے ان کے لیے اردو میں شاعری لکھی بہت خوبصورت طریقے سے